हेलो हाँ साहब नमस्कार ये मछली मार्केट से बोल रहे हो हाँ तो सर क्या है मैं रोहित बोल रहा हूँ मुझे क्या है एक किलो डोनलिनो मछली चाहिए हाँ डोनलिनो मछली या फ़िर साइकस मछली दोनों में से कोई भी हो या फ़िर दोनों हो अच्छा दोनों है तो इसका क्या भाव रहे अच्छा क्या भाव रहेगा वन के जी का साढ़े चार सौ पर के जी दोनों ही या फ़िर डोनलिनो अच्छा हाँ तो मुझे दोनों ही चाहेंगे आधी आधी किलो तो थोड़ा कम कर लो आप थोड़ा सा क्या है की ज़्यादा बता रहे हो आप रेट हाँ थोड़ा सा तो फ़िर भी कर लो अच्छा अच्छा हाँ तो ये बताओ मतलब ये मछली ताजा ही तो है ना कब की आई हुई है अच्छा अच्छा हाँ तो बिल्कुल क्या है मुझे ताजा माल ही चाहिए हाँ हाँ तो बताओ आप अभी बजार में ही हो मैं कब आऊं आप के पास में दुकान पे लेने के लिए अच्छा तो मैं पाँच या छः बजे के आस पास आता हूँ हाँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है तो मैं आता हूँ पाँच या छः बजे के बीच में हाँ और बिल्कुल जो है काट के एक दम फ्रेस बिल्कुल साफ़ करके आप ही दोगे ना अच्छा अच्छा हाँ ठीक है तो हाँ ठीक है साहब आता हूँ ठीक है साहब धन्यवाद